हॅलो मिरसांगो एक हजार किलो आगे म्हारग ना अश्योच स्टाट आता आटश्यान आटश्यान खूब सवाय जाल्यो सगळ्यांनी म्हाज्या कडसून एक हजरानूच व्हेला आनी तुकाच कशें हांव आटश्यान दिवं णवश्यान ना जावचें सोलां तशीं दोनशीं रुपयांक घातल्या हांवें पांचशीं पांचशीं रुपयांक घातल्या आम्याचीं

हजार हजरार अळसाणे तुका हांव पांचशी रुपयांक घालता म्हारग तशें न्हू आतां लोक खूब व्हरपाक येता न्हू मागीर त्या खातीर मागीर आमकां आमच्योय रेटी तोश्योच आसता आनी बरें ताजें ताजें आ सगळें तें मेरिल्यो सुद्दा पांचशींच हय

बरें तर मिरसांगो व्हर मगे तूं अर्द कील घालूं आनी किरें जाय तुका चारशी नाका पांचशी दी मगे फुडल्या हेका हाडटा हांव तशें ना तें तें ना गरे हाडटा तशें हांव म्हटल्यार म्हाजे कडे नरोकडे सोंपता बाबा एकूच दिसान सोंपता अशे एक दोन शेजाऱ्यांगेर तीं च विकपाक वयता न्हू मागीर म्हाका मात्शें यें आता हय आ आनीक कितें जाय आनीक कितें जाय आनी लोणचें आसा आसा कसलें जाय तुका तोरांचें आसा माय बिमलांचें आसा आनी कसलें आसा सांग मिक्स आसा लोणचें गोड लोणचें आसा लिंबाचें आसा तुका कसलें जाय आ बरें हा हाडटा आ हा बरें